हैलो हां बेचदे बिलकुल अच्छा कंपनी तुसें कंडीशन अच्छा इक मैंट्ट साढ़े कोल तुसेंगी लब्भी जाने रेडमी दे फोन लब्भी जाने लावा दे लब्भी जाने अगर तुसें फिंगर टच फोन लैने होगे में तुसेंगी पैह्लें फिंगर टच फोन दे नांऽ सनाई लैन्नां तुसें ई ओप्पो दा लब्भी जाना वीवो दा लब्भी जाना अगर तुसें फिंगर टच नेईं लैना होगा ते बटन आह्ले फोन बी निक्का साढ़े कोला होंदा पेदा अच्छा तुस मिगी सनाओ थुआढ़ी रेंज किन्ने धोड़ी ऐ कोई छे सत्त ज्हार धोड़ी फिंगर टच फोन तुसेंगी लब्भी जाना शैल ओप्पो दा लब्भी जाना वीवो दा लब्भी सकदा रेडमी दा लब्भी सकदा माइक्रोमैक्स दा लब्भी सकदा इ'यां लावा दा ऐ साढ़े कोल पेदा ओह् बी तुसेंगी थ्होई सकदा वीवो दा बी ऐ साढ़े कोल पेदा वीवो दा इक फोन ऐ साढ़े कोल ऐक्स फिफ्टीन फोन ऐ साढ़े कोल पेदा इ'यां फ्रैश अच्छा फोन ऐ अगर तुसें चाहिदा होग ते नुहाड़ा कैमरा बी अच्छा ऐ अगर तुसें कैमरा आस्तै चाहिदा ऐ ते कैमरा नुहाड़ा अच्छा ऐ ते चलने आस्तै बी फास्ट ऐ ते गेमिंग बी अगर तुस गेम खेलने आह्ले ओ तां गेम बगैरा बी नुहाड़े बिच्च अच्छी चली जंदी बैटरी बैकअप नुहाड़ा ऐ हां चार्जर बी अच्छी कंडीशन बिच्च ऐ फॉस्ट चार्जर ऐ नुहाड़े कन्नै तुसेंगी ओह् लब्भी जाना तुसेंगी सत्त ज्हार दा लब्भना फास्ट चार्जर ऐ नुहाड़े कन्नै नुहाड़े कन्नै नुहाड़े बिच्च एह् ऐ कि बाकी फीचर्स बी नुहाड़े अच्छे न होर नुहाड़ी बैटरी जेह्की ऐ चार ज्हार एम ए एच बैटरी ऐ थुआढ़ा जेह्का आराम कन्नै इक ध्याड़ी उस ने सवेरे अगर तुस चार्ज करी ओड़गे ते शामी धोड़ी चार्ज करने दी कोई जरूरत निं पौनी ऐ अगर तुस यूज़ करदे रौह्गे उसी तां कैमरा तुसेंगी लब्भी जाना पंदरां मैगापिक्सल नुहाड़ा बैक ऐ ते फ्रंट नुहाड़ा हा सेल्फी कैमरा जेह्का दस मैगापिक्सल यरो हून तुसेंगी पता ऐ फोन किन्ने किन्ने मैंह्गे न फ्रैश फोन जेह्का इस बेल्लै एह् ऐ इस बेल्लै पंजी ज्हार रपेऽ दा ते तुसें सत्तें ज्हारें फाल्ट नुहाड़े बिच फाल्ट एह् हा कि नुहाड़ी स्क्रीन रिप्लेस मतलब स्क्रीन टुट्टी दी नुहाड़ी असें सिर्फ ओह् इक रिप्लेस कीती दी दूई स्क्रीन पाई दी इसी उसदे च प्राब्लम आवा दी नुहाड़ी थोह्ड़ी साफ्टवेयर दी प्राब्लम ही ओह् बी असें सेट करी ओड़दा हून ते बाकी होर उसी कोई प्राब्लम निं तां गै एह् सैकेंड हैंड साढ़े कोल गै एह् नेईं नेईं ऐह्में निं ऐ ठीक स्क्रीन ऐ ओरीजिनल बी निं ऐ दूए फोन दी पाई दी लेकिन अच्छी स्क्रीन ऐ ओह् बी चलनी गरैंटी देनी तुसें गी असें नुहाड़े कन्नै छे म्हीने दी तुसेंगी गरैंटी असें देनी कि अगर छे म्हीने दे अंदर ओह् खराब होई जाह्ग ते तुसें असें ई बापस देई सकदे ठीक ऐ ते तुसें कल किन्ने बजे धोड़ी आगे की के में दकान ना जल्दी बंद करी ओड़ना शामीं पंज बजे ना तुस पंज बजे हां पंज बजे कोला पैह्लें पैह्लें आई जाएओ ओके